हाँ जी भैया हम लोकेशन पर पहुँच गये हैं हाँ जी मेरे पास यू पी आई है आपको किस तरीके से पे भुगतान कर दूँ मैं अपने किराए का हाँ जी मैं आपको फ़ोनपे के ज़रिये भुगतान कर देती हूँ अपने किराए का हाँ जी किटन हाँ जी मैंने आपको इतने पेमेंट यू पी आई कर दी है अपने फ़ोनपे के द्वारा हाँ जी